سب سے پہلے جو پورے ہندوستان یا تلنگانہ میں بات کرتے ہیں تو پہلے ہندوز کا سب سے بڑا یہاں پر مذہب پھیلا ہوا ہے دوسرے نمبر پر آتے ہیں مسلمان اور پھر آتے ہیں کرسچنس میں ہندو اپنے سنگھی کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور مسلمان بھی اپنی تبلیغ کیا کام جاری رکھتے ہیں اور گورنمنٹ سے بھی اس میں سپورٹ لیا جاتا ہے